ہیلو کیا میں مسٹر محمد سہیل سے بات کر سکتا ہوں میرا نام عبیدالرحمٰن ہے میں نوکری کا متلاشی ہوں اور میں نے حال ہی میں میڈیکل کوڈنگ میں اپنی تربیت مکمل کی ہے میرا بھی کھلا اور اے ایم سی آئی میں پس منظر ہے میں آپ کی کمپنی میں ملازمت کی آسامیاں تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں شکریہ سہیل صاحب میں سرگرمی سے ایسے مواقعے تلاش کر رہا ہوں جو میری تربیت اور دلچسپیوں کے مطابق ہو کیا آپ براہ کرم مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کمپنی میں ملازمت کا کوئی آسامیاں ہیں جن کے لیے میں موزوں ہوں بہت اچھا لگا ہے سہیل صاحب میں اپنے کاغذات تیار کروں گا اور انہیں فوری بھیج دوں گا میں ایسے مواقع تلاش کرنے کے لیے بیتاب ہوں جو میرے راستے میں آتے ہیں اور آپ کی کمپنی کی کامیابی میں حصہ ڈالتے ہیں بہت بہت شکریہ سہیل صاحب میں آپ کی کمپنی کے ساتھ ممکنہ طور پر کام کرنے کے مواقع کا منتظر ہوں میں اپنے کاغذات فوراً بھیج دوں گا آپ بھی سہیل صاحب ایک بار پھر شکریہ ابھی اللہ حافظ